جی بھیا جی جی اچھا اچھا اچھا اچھا تو بھیا کیا نام ہے کتنے بچوں کی اچھا جی ٹھیک ہے تو بھیا مجھے آپ اُس کا بتا دیں گے کس طرح آپ کو سلوانی پھر اُسی طرح میں آپ کو بتا دوں گی چارجیز وغیرہ

ہاں جی ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اب بھیا فل سلیو یہ بھی بتائیے آپ ٹھیک ہے تو بھیا دیکھو پر بچہ تو آپ کو ویسے پڑے گا پانچ سو روپیہ ڈریس ٹھیک ہے اور آپ اگر بتا رہے ہو کہ دو سو بچوں کی سلوانی ہے تو میں آپ کو چار سو لگا لوں گی

اب بھیا آپ کو کب تک چاہیے پہلے آپ یہ بتائیے مجھے اچھا دیکھو بھیا اچھا اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑی دیر میں کہ پوچھ کے اپنے کاری گر سے وہ کتنے دِن میں کتے سِل سکتے ہیں ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے